अऽ ऑनलाइनके बारेमे बतबै ऑनलाइन एक अच्छा है जैसे तऽ कोइ भी मतलब बच्चा सभ बाहर आब देखिही बाहरमे तऽ जानबे करै कि आजकल तऽ चलबे करै हैय तऽ इसलिए घर बैठे ऑनलाइन पढाइ कर सकै आरामसे एकदम कुछ भी टीचर होवै वा कोइ ऑनलाइन पढ़ाय देतौ कोचिङ्ग कुछ भी लेपटॉप ई सभ सभ चीज ऑनलाइनपर करि सकै हैय ऑनलाइन पढ़ाइ बहुत अच्छा हैय हम तऽ यही बोलबौ घर बैठे सभ चीज मिल जेतै एकदम घर बैठे एकदम पढ़ाइ बहुत अच्छा मिलि जेतौ ई अच्छा समझा भी देतौ घर बैठे घर बैठे ही तो बिना जाबैके जरूरत नहि पड़तौ कॉलेज इसकुल ई सभ तू घर बैठे एकदम पढ़ सकै बहुत अच्छासँ एकदम जितना इसकुलमे जाकर मजा आबौ ओतना घरोमे मजा एतौ तऽ घरसँ ज इसकुलसँ जादा घरमे ही अच्छा लागतौ काहेकि ओ ऑनलाइन पढ़ेतौ एकदम फेस टू फेस देखनामे अच्छासँ करऽ सकै हय एकदम समझ सकैए बहुत अच्छासँ जैसे इसकुलमे समझै हैय वैसे ने घरपर भी ऑनलाइन पढ़ाइमे भी समझ सकै हैय कियाकि ऑनलाइन पढ़ाइ अच्छा हैय हाँ हम तऽ कभी नहि करलैइ ऑनलाइन पढ़ाइ लेकिन बच्चे सभ के तऽ हम देखलियै कि हाँ ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाइ होबे हऽ एकदम देखे लायक रहऽ ऑनलाइन पढ़ाइ बहुत अच्छा